पंद्रह अगस्त के समय में हमारे गाँव में एक किरकेट प्रतियोगिता हुआ उसमें हम लोग भाग लिए जिसमें हम लोग भाग लिया जिसमें ग्यारह खिलाड़ी थे जिसकी कितना कुछ खिलाड़ी हमारे गाँव के थे और कुछ खिलाड़ी आज आस पड़ोस के थे कुछ खिलाड़ी बाहर के भी थे हम लोग एक साथ होकर उसकी करके किरकेट प्रतियोगिता में भाग लिए और एक साथ होकर खेले और उस प्रगति प्रतियोगिता में हम लोग अच्छा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए औ उसमें बहुत सारे पदक जीते हम लोग जैसे मेडल हो गया मेडल जीते ट्रॉफी जीते बोहौत सारे पुरस्कार भी हम लोग को पुरुस्कृत किया गया इस्कूल के उपलक्ष्य उपलक्ष्य में बहुत सारे मतलब मैडल बहुत सबको मेडल मिले और ट्रॉफी मिली हम लोग बहुत अच्छे से क्रिकेट खेले और उसमें मैन ऑफ़ द मैच के तौर पर बैट मिला था बहुत कुछ मिला और हमारे सभी प्रतियोगी सभी खिलाड़ी जैसे हमारे समूह के जैसे हमारे भाई मतलब भाई दोस्त सब के साथ मिलकर हम लोग किरकेट खेले और बहुत अच्छा लगा उसमें बहुत अच्छा लगा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा किरकेट खेल कर हम लोगों को और